ग्रामीण खेत्रनि में माण्हुनि खे खेल ॾाढी सुठी भुमिका निभाईंदो आहे उहो खेलींदे खेलींदे तंदुरुस्त रहींदा आहिनि जवान रहींदा आहिनि खेलंदा आहिनि त उन जो रक्त संचार सुठो हूंदो आहे खेलंदा आहिनि त हू हमेशा तंदुरुस्त रहींदा आहिनि उन्हनि खे बीमारियूं न लॻी सघंदियूं आहिनि स्पूर्ती में रहींदा आहिनि नेचर जे क़रीबु रहींदा आहिनि प्रकृति जे क़रीबु रहींदा आहिनि त हू हमेशा ख़ुशहालु जीवन जीअंदा आहिनि